عام طور پہ سارے ہی موسم پسندیدہ اور خوبصورت ہیں خصوصیت سے مجھے سردی کا موسم بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ سردیوں میں راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں سرد راتوں میں گرم کپڑوں کا گرم چائے کا گرم کھانے کا گرم قہوے کا اپنا ہی الگ مزہ ہے پھر وقتاً فوقتاً آس پاس میں کہیں گھومنا پھرنا ہو جاتا ہےعام طور پہ سردیوں کے دنوں میں اسکول کی بھی چھٹی ہوتی ہے تو خاندان کے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جاتا ہے سردیاں ہر لحاظ سے بہتر ہوتی ہیں سردی کا موسم مجھے بہت پسند ہے